بیس ہزار دو سو پچپن روپئے چالیس ہزار چار سو اَڑتالیس روپئے

ساٹھ ہزار گیارہ سو پچپن روپئے ساٹھ ستر ہزار ستر ہزار چار سو چالیس روپئے ایک لاکھ پچیس ہزار پانچ سو پچاس روپئے